हलो जय झूलेलाल दादी ल लक्ष्मी डेकॉरेट था ॻाल्हायो तव्हां मां भारती पेई ॻाल्हाया मूंखे तव्हां खां कुझु कमु हुओ तव्हां खां पुछिणो हुओ कुझु मां अजमेर अजमेर मां पेई ॻाल्हाया हा मां तव्हांजो ॾाढो नालो ॿुधो आहे डेकॉरेटर आइट सामाननि में तव्हां सुठा ठाहींदा आहियो इहे हा हा हा हा

अच्छा दादी मुंहिंजे घर में विहांउ आहे मुंहिंजे पुट जो त हाणे मूंखे काड सां गॾु हू गिफ़्ट विरिहाइणा आहिनि सभिनी खे ॾे वठ करणी आहे त मां चवां पेई की तव्हांजे हथ सां ठहियल का सुठी शइ मिली वञे सवली सस्ती सुन्दर टिकाऊ समुझो तव्हां ॿ अढाई सौ टे सौ माण्हू थी वेंदा हा सेण सॼण हूअं ई मां तव्हां खां सलाह करण लाइ तव्हां खां फ़ोन कई की सस्ती कहिड़ी पवंदी असांखे छो की ॿ अढाई सौ माण्हू हा ऐं मूंखे सभु हिक जहिड़ी न खपे जीअं सेण सॼणनि लाइ थोरो सुठो हुजे आड़े पाड़े वारनि लाइ थोरो हल्को ईंअ टीन चइनि नमूने तव्हां मूंखे शयूं ॾेखारियो खपेव तव्हां मूंखे वाट्सप ते फ़ोटो मोकिलियो जीअं तव्हांखे समुझ में अचे अच्छा चादरूं चादरूं अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा अच्छा ऐं हम्म अच्छा सेण सॼण लाइ जीअं सोफ़ा हा न अऊं हा हा हा हा अच्छा अच्छा हा हा हा

अच्छा अच्छा चारि सौ रुपया अच्छा हले हले हा हा ऐं जीअं पाड़े वारनि खे काड विरिहाइण वेंदासीं काड सां गॾु अहिड़ी का शइ हुजे जीअं ॾियूं असां हुनजो ॿुधायो थोरो हा काठ जा काठ जा गिलास काठ जा काठ जा न हा काठ वारा हा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा काठ जा गमला काठ जा गमला हा न अच्छा हा हा हा हा हा

हा अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा ई हा हा जी जी अच्छा अच्छा अच्छा जी जी अच्छा असी नवें रुपया त तव्हां मुंहिंजा आइटम लिखी छॾियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नवें रुपए जा ॿ अच्छा अच्छा अच्छा त त तव्हां हीअं कयो मुंहिंजा पंजाहु त हू काठ वारा गमला लिखी छॾियो हा हा तव्हां मूंखे डिज़ाइनूं मोकिले छॾींदा हुन मां मां तव्हांखे पसंदि करे ॿुधाए छॾींदमि बाक़ी शयूं ॿुधाए थी छॾियांव मूंखे घणियूं घणियूं खपनि डिज़ाइनूं तव्हां मोकिलिजो हा न हा पंजाहु काठ जा गमला हा ऐं जेके तव्हां सोफ़ा क लक हा हा हा हा लकड़ीअ वारा न ऐं हा सोफ़ा जेके सोफ़ा कवर चयो था ई तव्हां मूंखे ॿावीह मोकिलिजो ॿावीह हा ऐं रही चादरूं हा हा अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि हा ऐं चादरूं मूंखे तव्हां मोकिलिजो पंजहतरि हा पंजहतरि

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सुठो कहिड़ो लॻंदो वधीक हम्म हम्म हम्म हम्म पर सिल्क उअई आहे न पलंग ते विछाइण में गुंज मुंज थी थी वञे सोटी वरी फ़िट थी थिए हा फ़िट थी थी बीहे बसि बसि हा सोटी हा सोटी सोटी लिखो हा हा हा तव्हां कॾहिं मोकिलींदा दादी मूंखे वाट्सप ते हा हा भले भले दादी बिल्कुलु हा हा हा दादी बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा इयो ई इयो ई मुंहिंजो वाट्सप नम्बर अथव तव्हां मूंखे जय झूलेलाल लिखी मोकिलियो इयो इयो मुंहिंजो वाट्सप नम्बर अथव जी मुंहिंजो नालो भारती अथव हा अज अजमेर में मां वैशाली नगर झूलेलाल कॉलोनी में रहंदी आहियां हा हा तव्हांजो ॾाढो नालो ॿुधो मां चयमि फ़ोन ते खणी ॻाल्हाया शादी विहाउ में त तव्हांखे पतो अथव मूंखे मुंहिंजी साहेड़ीअ दरॿारि में वेंदा आहियूं त चयईं अदी गिफ़्ट ॾेई थी त उन्हनि खां वठ खणी मां बि मुंहिंजी धीअ जी शादी कराई हा हा हा हा हरि ओम जे सत्संग में गॾु वेंदा आहियूं त ॻाल्हि ॿोल थी त तव्हांजो तव्हांजे बारे में ॿुधायो नम्बर बि उन्हनि ई ॾिनो हा हा हा हा जी हा हा बिल्कुलु हा हा ऐं तव्हां मूंखे फ़ो मोकिलिजो त पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमांव सभु मूंखे गिफ़्ट पेक करे मोकिलिजो सुठा करे हा हा चऊं चऊं जी जय झूलेलाल दादी जय झूलेलाल